बार्देज जिल्लान तशें खूब शी पिकां उगयतान लोक वर्स भर कांय ना कांय तरी लोक पीक लायतात तशें पळोवंक गेल्यार बार्देजान तांदूळ भेंडे अळसाणे टमाटा बटाट काने हे मुख्य पीक आसा वर्स भर म्हणल्यार वर्स भर एकूच लायना पावसाळ्यान एक तरेचें लायता हिवाळ्यान दुसरे तरेचें लायता हुनाळ्यान तिसरे तरेचें लायता पूण लोक कांय ना कांय तरी शेताचो उपयोग करतात आनी आतां हालींत सर्काराक तांकां सबसिडी दील दिल्या कारणान लोक खूब शी जीं शेतां बंद पडलेलीं ती उगूंक लागल्यांत कित्याक सरकार तेंच्या सदांच फाटी आसल्या कारणान ते कांय ना कांय तरी कसले ना कसले पीक आपल्या शेतान उगयतात तशी पळोवंक गेल्यार पावसान चड करून तांदूळ लायतात तांदूळ लायता केन्ना पावस जसो पयलो पावस पडलो कांय ना तें खणटा आनी थोडे दिसांनी मागीर तेतून बियां घालता बियां घातले कांय ना मागीर तेची काप हें करता रोपटे येले कांय ना तें मातशे सेपरेट करून तें अशें बरें भशेन लायता आनी जशें सप्टेम्बर ओक्टोबर एयलो की तेची कापणी करता कापणी केली कांय ना मागीर तेचे तांदूळ कडटा आनी खूबशे जर जालें जाल्यार तें लोकांक दिता वाड्यार एक कोण तेंचें बरें मागते आसा तेंकां दिता नाल्यार चड आसले जाल्यार मागीर ते बाजारान व्हरून विकता तशें हालींत काळे धान्य एयलां तें खूब शे लोक लायता आनी तेका बाजारान चड ये आहा डिमांड आसा अळसाण्याक जाल्यार खुबूच डिमांड आसा लोक अळसाणे कशेंच सोडिना कितकोय भाव आसलो जाल्यार अळसाण्याक कित्याक तें बरें आसल्या कारणान लोक कितकोय भाव आसलो जाल्यार तें विकते घेतात